जियां कि तुस जानदे ओ अजकल्ल जिन्ने बी बच्चें पढ़ने आह्लियां कताबां होंदियां न ओह् सारियां पराने जमाने दियां होई चुकी दियां ओह् चेंज निं होई दियां बड़े चिरा दियां हल्ले बी होइयो पराना सब कुश चली जा दा उं'दे बिच्च ते अहें दिक्खने आं कि उ'नें गी उ'यै मन करै इ'यां क्हानियां जेहियां बनाइयै ते ओह् उ'नें पढ़ने गी देई ओड़दे जेह्दी बजह् कन्ने कि बस उं'दा दमाग बी इ'या बस क्हानियें आंह्गर गै होई जंदा उ'नें सच्चाई निं पता चलदी ऐ बच्चें ई हून बच्चा ऐ ते ओह् निक्के होंदे सिक्खग ते उसी बड्डे होइयै पता लग्गग अगर ओह् निक्के होंदे गै इ'यां गै उल्टे क्हानियें च ओह् सिक्खग ते उस्सी जिन्दगी दा केह् पता लग्गना जियां कि एह् सब किश इ'यां परनियां क्हानियां जेहियां बनाइयै एह् बच्चे पढ़ने देई ओड़दे हून जि'यां कि तुस दिक्खो कि अगर बच्चा शैल तरह नेंई पढ़ग ओह् अग्गें भविक्ख च केह् करग ओह् किश नी करी सकदा अग्गें भविक्ख च अपने हून बच्चा ऐ बच्चा अपना हून बच्चे गी अगर उ'नें गी पढ़ांदे इमेजै अगर ओह् बच्चा पढ़दा घट्ट ओह् बस हून खेल कूल आह्ला जैदा ध्यान रौंह्दा हून जिन्नी बुक्कां न ओह् सारी परानी हून अस एह् चाह्न्ने आं कि उं'दी कताबां चेंज होन उं'दे च नमीं चीजां आह्न जेह्दी बजह् कन्नै बच्चा अच्छी तरह सिक्खी सके हून बच्चा सिक्खग ताइयें अग्गें किश करग ना